जेह्ड़े मेरे मेरे लेई जेह्ड़े ब्यूटूीफुल होर यूनीक क्लाइमिंग ऐ जेह्ड़े जित्थै मैं गेदी आं ओह् ऐ नत्था टाप ते आगे गगन नत्थ टाप होई गेई आगे गगन टाप होई गेई उत्थै जेह्ड़ी किश जगह् न बड़ी शैल न उत्थै क्लाइमिंग करने दा बड़ा मता आंदा ऐ ते ओह् जेह्ड़ी प्लेस ऐ उत्थै केह् होंदा धुंद धुंद ते ठंडा मोसम ते अग्गें पिच्छें छड़े प्हाड़ न ते उत्थै जाने दा बड़ा मजा आंदा ते उत्थै जेह्ड़ा ऐटमसफेयर ऐ बड़ा कूल ऐ काम ऐ कोई शोर नेईं कोई किश नेईं अग्गें पिच्छें बड़ी शांती ऐ ते उत्थै जान दा बी बड़ा मजा सकून मतलब उत्थै दी वादियें बिच्च सकून ऐ ते दूई दूई डेस्टीनेशन जेह्ड़ी मेरी ऐ क्लाइमिंग दी ओह् ऐ केह् आखदे उसी मौह्र आह्ली साइड मौह्र आह्ली साइड बी इक जगह् ऐ उत्थै क्लाइमिंग करने दा बड़ा मजा आंदा उत्थै कियां मजा आंदा ओह् ओह्दे अग्गै पिच्छें जियां पानी थल्ले पेदा थल्लै इयां झरना ऐ होर कन्नै कन्नै इयां झरना ऐ झरने दे उप्पर चढ़ी चढ़ियै उत्थै जाना पौंदा ते ओह् बी जेह्ड़ी जगह् ऐ ओह् बड़ी शैल ऐ बस इ'यै दो जगह ऐ जित्थै मैं गेदी आं होर मिगी बड़ा शैल लग्गेआ ब्यूटीफुल होर जिन्नी क्लाइमिंग लग्गी